नमस्ते मैम स्वागत है आपका हमारे चिड़ियाघर में बताइए आपको क्या पसंद है हाँ तो घूमने का एक आदमी का पंद्रह सौ लगेगा हमारे यहाँ चिड़ियाघर में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएँ हैं आप हमारे चिड़ियाघर में शेर है हिरण है उसके बाद बहुत सारे और जानवर हैं आपको जो अच्छा लगे बताइए हाँ बिल्कुल है एक आदमी का पंद्रह सौ और दो तीन लोग आपके साथ रहेंगे तो उसका डबल हो जाएगा जी बहुत हैं आपको हमारे चिड़ियाघर में बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी आपको इधर कार वार सब कुछ अनेक सुविधाएँ प्राप्त होगी अगर आप घूमना चाहेंगे तो नहीं नहीं जी कम हो जाएगा ना आप अपने फैमिली के साथ आएँगे तो उस पर डिस्काउंट कर दिया जाएगा जी जी गाय बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की हैं आपको जो भी पसंद आए आप बता सकती हैं हमारे यहाँ गाय है कुत्ता है अलग अलग तरीक़े से

नहीं नहीं आप आइए ना आपको कुछ कम कर दिया जाएगा आपके हिसाब से आप लोग अपनी फैमिली के साथ आइए घूमिए आपको हमारे चिड़ियाघर की सुविधा का लाभ उठाइए हमारे चिड़ियाघर में बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी अलग अलग तरीक़े के जानवर देखने को मिलेंगे सब बहुत अच्छे से आपको देखने को सब कुछ मिलेगा जी आइए प्लीज़ ज़रूर आइए जी शेर हमारे चिड़ियाघर में हैं शेर देखिए शेर तो मींट ही खाता है कभी कभी तो कुत्ता या कुछ भी लाकर दे दिया जाता है जिससे वह अपना शिकार कर ले और हमारे चिड़ियाघर में हिरण है जो शाकाहारी होता है आप तो जानते हैं वो घांस भी खाते हैं और हमारे चिड़ियाघर में ख़रगोश यह सब भी बहुत सारे जानवर हैं साँप हैं गाय है गाय भी तो जानते ही हैं कि वह भी हरी घांस ही खाती हैं हिरण हैं हाथी है ख़रगोश है जिराफ है आपको जो पसंद हो आप आइए घूमिए हमारे चिड़ियाघर का लाभ उठाइए जी जी आप सब लोग आइए चिड़ियाघर में घूमिए जी जी जी चार्ज तो कम हो जाएगा हाँ आप लोग आइए अपने हिसाब से घूमिए हमारे चिड़ियाघर में सब कुछ देखिए उसका आनंद उठाइए ठीक है जी तो आप लोग आइएगा नमस्ते